हांव पयलीं म्हाका जाय तशीं चित्रां काडटालें उपरांत जेन्ना हांवें लोकांचीं चित्रां पळयलीं चित्रकला पळयली तेन्ना म्हाका कळ्ळें की हांव खंय फाटी पडटा तें तेन्ना हांवेन म्हजी चित्रकला सुदारपा खातीर यूट्यूबार वेग वेगळे व्हिडियोज पळयले आतां एक खंयचीय चित्रकला सोंपें पद्दतीन कशी काडूं येता आनी ताका वेग वेगळो रंग कसो भरचो ते रंग खंयचे मिक्स केल्यार कशे खंयचो रंग येता हें सगळें म्हाका युट्यूबा वयल्यान कळ्ळें युट्यूब ह्या सोर्साक हांव फोलो करतां इन्स्टाग्रामार एक पॅज आसा ती पॅजीवयले हांव वेग वेगळे ड्रॉइंग चित्रकला काडून पळयतां अशें तरेन हांव म्हजी चित्रकला सुदारतां